بائیکنگ گیئر کے اہم ترین ِحصّے گیئر ایکسیلیٹر کلچ بریک یہ سب ٹریک پر ساتھ ہوتا ہے اور اسے ایسے یقینی طور پر اپنے پاس رکھتے ہیں اور موٹر سائیکل مکینک کا مسئلہ جب پیش آتا ہے ایک بار مجھے یاد آتا ہے کہ میں جا رہا تھا اور ٹریک پر ہماری موٹر سائیکل خراب ہوئی پھر ہم کچھ دیر پریشان ہو کر ادھر ادھر ڈھونڈنے مکینک ڈھونڈھنے کے لیے گئے لیکن ہمیں مکینک نہیں ملا پھر بائیک میں کے لاکر میں پیچکس وغیرہ رکھے ہوئے تھے جس کو میں نے نکالا اور اس کے بعد اس کو اس کی مکیننک کی جس میں وائر کا وائر فالٹ تھا اور اس میں کچھ وائر بھی پڑے تھے ٹیپ پڑا ہوا تھا پھر میں نے وائر وائر کو کاٹا اور اس کے بعد اس فالٹ وائر کو نکال کے پھینک دیا اور نئے نئے وائر کو پھر لگایا پھر اس کو ٹیپ سے اچھی طریقے سے باندھا پھر اس کے بعد ہم میں نے مکیننک کے اوزار کو پھر اسی باکس میں رکھ دیا اور اس کے بعد پھر ہماری موٹر سائیکل اسٹارٹ ہوئی پھر میں ٹریک سے واپس آنے کے بعد مکینک کو دکھایا تو اس نے کہا کہ بہت اچّھے تم نے بہت اچّھا کام کیا ہے